जोङो दा इसिङाव ओंख्रि सङो बेयाव खांखमा हाबो माबोरै खालामनांगौ बे खांख'मा हाबनायाव आरो इसिं अखं खालाय दैफोन जायोब्ला मानि माबोरै साफा खालामनांगौ बेखो आरो एनजर बायदिसिना खिला खिलि खालामो एनजरखो मालाय जों माजों होखारनो हागोन आरो माबोरै होखारनो हागोन जों बे एनजरखो माबाफोर उखुद दं नामा आरो ओ इसिं अखं जोङो माबोरै साफा खालामनांगौ जों लिरनांगोन लिरनानै मानि जोङो दैजों लिरनानै मानि जों साफा खालाम नांगोन साखोन सिखोन जों लानांगोन आरो माइरं दैरं खांखमाया खियोनालाय आरो इसिं अखं खानस्रि दैज्लां दिनाव अखा हाब्लाथाय खानस्रि खिफबबो बे खानस्रि खिखो जों माजों होखारनो हागोन बेखो जों जुजायजों मानि जों लिरखुमुर नांगोन आरो लिरखुमुरनानै जोङो साफा खालाम नांगोन आरो इसिं अखं आरो लिरफा लिरफा खालामब्लासो खानस्रि खिया खिनाया खारो आरो बेखौ जों लिरनानै मानि जों साफा खालामनांबाय आरो ओंखामदो ओंख्रिदो जोङो सुस्रांनानै साफा जों संनानै खावनानै जाहो नांबाय मानि बिदिनो एनजर बायदिसिनाखौबो जों माजों मा होखारनो हागोन माबोरैहाय माइरं दैरङाव जों खिफैयोनालाय माइनि जों साखोन सिखोन खालाम नांसिगोन आरो जेनोबा जोबबायना जोंबाखै